हॅं हम अहाँ के पास अयलहुॅं हैं मिथिला पेंटिंग लै लए एकर बहुत विशेषता सब सुनलियै हॅं बहुत एकरा बारे मे सुनलियै हॅं हॅं हम बहुत लोक सऽ सुनलियै जे सुनलियै हॅं मधुबनी मे बहुत बढ़िऑं पेंटिंग मिलै छै तैं हम अहाँ के पास अयलहुॅंया लै लए

राम कृष्ण राम सीता के विवाह के पेंटिंग सब राधा कृष्णा के पेंटिंग सब

एकटा राम सीता के विवाह के पेंटिंग लै लए चाहै छियै

मिथिला पेंटिंगमे तऽ हम सुनलियै हॅं खाली पेंट के यूज़ नहि कयल जाइ छै बहुत चीज के यूज़ कयल जाइ छै जेना टहनी सब के माचिस के तीली सबके भी यूज कयल जाइ छै ओहिमे ठीक छै